हमारे वहाँ दुकान है दुकान पर सब आदमी लोग आकर बैठते हैं जब आदमी लोग आकर बैठते हैं तो वहाँ पर चर्चा छिड़ या छिड़ जाती है लड़ाई झगड़े की जैसे कि अभी अयोध्या जी में मन्दिर बन रहा था तो जब यहाँ पर दुकान पर सब लोग आए तो यहाँ पर जब वहाँ अयोध्या जी की बात शुरू हो जाए तो जब बात शुरू हो जाए तो इतना ज़्यादा चर्चा हो जाए कि सब लोग आपस में लड़ने लगे जैसे एक लोग बोले कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो दूसरे लोग बोले कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए तो किसी ने कहा कि अरे मोदी गलत कर रहे हैं तो किसी ने कहा अरे नहीं मोदी सही कर रहे हैं इसी तरह इतनी जादा चर्चाएँ होती हैं इतनी ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं कि अब क्या बताएँ जैसे कि गाँव में कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगे तब भी जब सब चार लोग इकट्ठा होते हैं तब वही बातें कुछ लोग कहेंगे अरे यग सही है कुछ लोग कहेंगे अरे यह गलत है यह ऐसा नहीं होना चाहिए वह वैसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ होली होती हैं तो होली जब होती हैं तो होली में लड़ाई झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोई कीचड़ डाल देते हैं होली में किसी के ऊपर और कोई रंग डाल देते हैं कोई वह जो मोबिल होता है उसे डाल देते हैं तो किसी किसी ने जब मोबिल डाल देते हैं तो वह छूटता नहीं है वह लग जाता है बहुत तेज उसमें चिकना होता है तो उससे भी झगड़ा ओगड़ा होने लगता है जब यहाँ पर कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब होने लगता है और जब औरतें बैठती हैं हम औरतें बैठते हैं तो कोई औरतें बोली कि हमने आज यह बनाई है तो किसी ने बोला हमने आज यह बनाई है तो किसी ने बोला हमने आज बनाई है उसमें भी बहस होने लगती है कभी कभार और मेरे यहाँ पेपर आता है दुकान है तो पेपर आता है मेरे यहाँ दैनिक जागरण और उसमें राजनीतिक वाली सारी बातें रहती हैं ज़्यादातर तो उसमें भी चर्चाएँ होने लगता है कि कोई कहेगा कि ए ऐसे नहीं होना चाहिए वह वैसा नहीं होना चाहिए फिर ऐसे छोटी छोटी छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा चर्चा होने लगता है कि अब क्या बताएँ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है

कभी कभार हम लोगों को समझाना पड़ता है कि अरे ऐसे नहीं ऐसे बोलो वैसे नहीं वैसे बोलो लड़ाई वड़ाई मत करो लेकिन लाश्ट में हो ही जाता है इतना ज़्यादा यह लोग चर्चा करने लगते हैं